साढ़े उधमपुर च इम्पलॉयमैंट बड़े एरिया न जेह्दे च अपने सेल्फ इम्पलॉयमैंट बी करी सकदा बंदा इंडस्टरियल इंफ्रास्ट्रक्चर होइया गौरमेंट गी जॉब तां फर्स्ट प्रॉयरटी ते गौरमैंट जॉब गी गै हर बंदा चाहंदा कोई बंदा प्राईवेट कम्म करना नेईं चाहंदा गैरमैंट फेस्लिटी आह्ले प्राईवेट इन्ने स्कूल निं हैन साढ़े उधमपुर च इंडस्ट्री बी घट्ट कोई खास निं ऐ इक्क दौ इंडस्ट्री ऐ उधमपुर च उधमपुर हैडक्वार्टर च ऐ डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर च ऐ हर तसील हर ग्रांऽ च होर पंचायत च इंटरस्ट होना चाहिदा ऐ ते इत्थें गै कम्म थ्होई जा कोई अपने गै जादै कोला जादै बंदे इंगेज़ उत्थें गै लग्गी जन अपने एरिया बिच गै हर बंदा चाहंदा की अपने घर दे नजदीक कोई कम्म थ्होई जाए कि गौरमैंट गी चाहिदा कि इंडस्ट्री कोई बी इंडस्ट्री किसे किस्म दी गै ओह् ग्रांऽ च गै होना चाहिदे ना कि शैह्रें च अज्ज लोग अपने गै ग्रांऽ च गै कम्म काज थ्होऐ अज्ज ग्रांऽ दा कम्म काज उत्थुआं उधमपुर जाना होऐ तां बड़ा टाईम लगदा डुड्डू टू उधमपुर ते जियां बसंतगढ़ इक्क ते कोई क्नेक्टीविटी निं ऐ सिंगल रोड़ डबल रोड़ निं हैन गौरमेंट गी रोड़ डबल करना चाहिदा ऐ ते उधमपुर दा डुड्डू गी तीन चार घैंटे फेस्लिटी जाए होर बाकी एग्रीकल्चर दा बी बड़ा लेकिन फोक इत्थै एग्रीकल्चर साईड ऐ जादै ग्रांऽ च ऐ बैकबर्ड च ऐ जित्थें जादै बर्फ पौंदी उत्थें जादै अद्धी फसल होंदी ओह्दे पर गै लोग डिपैंड न जादै बी निं बाहंदे पर इन्ना निं ऐ की ओह् गुजारा होई सकदा ऐ एग्रीकल्चर च कि ऐसियां चीज़ां न जो तुफान औंदे बरसांत होंदी पूरी मक्की तबाह् होई जंदी उत्थें जमींदारें गी बड़ा नुक्सान होंदा कुछ बी निं रौहंदा फसल बरबाद होंदी जादै लोग इयै चाहंदे की गौरमैंट गै एग्रकल्चर ताहीं एह् नेहा इत्थै जादै कोला जादै प्राईवेट साढ़े ग्रांऽ च कोई कम्म निं प्राईवेट क्योंकि उत्थें गौरमैंट गै निं चाहंदी की साढ़े कोई प्राईवेट कम्म काज़ होन इंडस्ट्री होऐ जां हेर कोई लग्गन कोई वर्कशॉप जमींदारियें कन्नै लोक इन्नी जादा क्नेक्टीविटी निं होंदी करदे निं हैन मैह्नत करनी ते जां बरसांत जादै जेह्दे कन्नै फसल दा थोह्ड़ा इंतजाम होंदा सुक्का पौंदा ओह्दे कन्नै तबाह होई जंदी सरसों ओह्बी निं होंदी एग्रीकल्चर दा कोई इन्ना स्कोप निं ऐ उधमपुर च बी इम्पलॉयमैंट घट्ट ऐ कोई इन्नी खास निं ऐ इन्ना स्कोप निं ऐ कोई जादै प्राईवेट बेरोज़गारी बड़ी होई दी कम्पीटिशन बड़ा ऐ दोनों दिन बधा दा ऐ